आं बिजाबफोरखौ सरासनस्रायै बिजाब गलानिफ्रायनो बाइ यो बबेखानि बिजाब गलानिफ्रायल' बिजाब बायो बिदिबो नङा गुबुन गुबुन समाव आङो गुबुन गुबुन जथुम्मा गुबुन गुबुन बिजाब दिन्थिफुंनाय हाबाफारिफोरनिफ्रायबो आङो बिजाबफोरखौ बायनानै लाबोयो गुबुन फारसेथिं आङो गोबां समावनो बिजाबनि गुबै लिरगिरिनि आखाइनिफ्रायबो बिजाबफोरखौ मोन्नायनि खाबुखौ आङो मोन्नो हादों बे बिथिङै नोजोर होयोब्ला आङो बिजाबखौ बबेबा मोनसेल' थि थावनिनिफ्राय बायनानै लाबोआ गुबुन गुबुन बिथिङै आङो बिजाबखौ बुथुमनो हायो आरो बिजाबफोरखौ बायनायनि खाबु आं मोन्नो हायो जोंनि हालामाव सेकेण्ड हेण्ड बिजाब गलाफोर जों नुनो मोना गुबुन गुबुन थावनियाव बेफोरबादि सेकेण्ड हेण्ड बिजाबफोर फान्नाय बायनायनि खाबुफोर नुनो मोनोब्लाबो जोंनि हालामाव बेफोरबादि सेकेण्ड हेण्ड बिजाबफोर बायनाय फान्नायनि खाबुखौ जों मोन्नो हाया मानोना बेफोरबादि गला जोंनि बेवहाय गैया सरासनस्रायै फालांगियारि नोजोरजों बेखेवनाय एबा फालांगियारि नोजोरजों होनाय माखासे बिजाबनि गलाफोरखौसो जों नुनो मोनो बे फारसेथिं नोजोर होयोब्ला सेकेण्ड हेण्ड बिजाब फरायनायनि खाबु जोंहा फ्राय गैयानो बुंनो हायो बबेखानि कलेज आरो फरायसालिफोर आरो गुबुन गुबुन हालामनि लाइब्रेरि फोरनिफ्राय बिजाब दोनथुमसालिनिफ्राय जोङो बेफोरबादि बिजाबखौ लाबोथ'नायनि खाबु थायो बेखौ नोजोर होयोब्ला नाथाय बेयो बायनायनि बिजाब नङा होन्नानै बुंनांगोन बबेखानि बेफोर बिजाबफ्रा सेकेण्ड हेण्ड होन्नानै जोङो बुंनो हायो मानोना बेफोरखौ लाबोनानै दोनफैखांनायनि उनावसो जोङो बेफोर बिजाबफोरखौ फरायनो खाबु मोनो